मध्य प्रदेश में तो वे एक वैसे कई सारे खेल संगठन और संघ है जो राज्य में विभिन्न खेलों को संचालित करते है और उनको बढ़ावा भी देते हैं चाहे वो शासकीय निकाय या लीग संघ कुछ भी हो या फिर कोई ए पी एस यूनिवर्सिटी पारसी क्रिकेट क्लब बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल या कोई प्राइवेट कॉलेज जैसे कि राजीव गांधी महाविद्यालय और ऐसे कई सारे कॉलेज है कई इस्कूल भी हैं जो खेलों को आगे बढ़ा रहे है उनको बढ़ावा दे रहे है उनके संगठन के रूप मे कार्य कर रहे है और इन सभी कार्यों मे वो लोग काफ़ी बढ़ावा भी देते हैं बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलता है उनको खेल प्रशिक्षण के साथ साथ उनको रहने खाने पीने का प्रबंध भी करवाया जाता है जिसमें वो अपना करियर भी बना सकें और आगे भी बढ़ सकें सभी को अपनी पसंद के खेल वगैरह भी दिए जाते है उन खेल में वो उनकी पसंद के खेल खेलते है जिससे वह अपना करीयर बनाते है उसी को आखिरी तक लेकर जाते है और ये सभी कॉलेज ली ले लों या फिर कोई ऐसा संगठन ले लों ऐसे कई सारे संगठन है और स्टेडियम भी बने हुए है मध्य प्रदेश में कई सारे जगह जगह भोपाल में भी है इंदौर मे भी है भोपाल मे अपना तात्या टोपे स्टेडियम हो गया जो एक संगठन के रूप मे कार्य करता है और इसमे कई सारे खेल बच्चों को जाता है चाहे इसमे छोटे बच्चे हो या बड़े कोई भी यहाँ पे किसी भी उम्र के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है सभी उम्र के लोग यहाँ पर आकर खेल खेल सकते है और अपना करियर बना सकते है